मां नंढाप खां ई पंहिंजे घर में ॾिठो हुओ पंहिंजे माउ पीउ खे वणनि टिणनि खे पाणी ॾींदे ऐं उन्हनि जी संभालु कंदे ॾिठो हुओ तंहिं खां मुखे बाग़बानीअ जो शौक़ थी रहियो आहे तंहिं महिल खां मां बाग़बानी करण लॻियमि अॼु ताईं मां पंहिंजे छत में चङा वणु टिणु पोखे रखिया आहिनि मुंहिंजे घर में मुंहिंजा ॿार मुंहिंजी ससु मुखे ॾिसी करे वणनि जी संभाल करणु लॻा आहिनि